میرا بچہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اس كی فیس تقریباً سات ہزار روپئے ہے وہاں الگ الگ شعبے الگ الگ الگ الگ شعبے کے الگ الگ فیس ہوتے ہیں جیسے كہ سائنس والوں كی الگ فیس ہے آرٹس والوں كی الگ فیس ہے كامرس والوں كی الگ فیس ہے اور جو میرے بچے كی فیس ہے وہ مطلب چھ ہزار پانچ سو چھ ہزار پانچ سو ہے اس كی فیس اور اس اعتبار سے سب الگ الگ درجے میں جو جو الگ الگ درجے میں ہوتا ہے اس كی الگ الگ فیس ہوتی ہے اور میرے اس بار میرا بچہ بی اے آنرس بی اے آنرس میں ہے اور اس کے اس كی فیس چھ ہزار پانچ سو ادا كی ہے میں نے اس كے داخلے كے لیے